हैल्लो करियै हैल्लो करियै हॅं हैल्लो अच्छा हम ओकर क्लास टीचर बाजै छियै इसकुल सऽ

तऽ एक्सट्रा हम तीस चालीस मिनट रखबै अगर तऽ ओकर जे मतलब कमजोरी जे छै से हम अपन ओकरा

तऽ कनी छुट्टी छुट्टी जे भऽ जाइ छै तऽ तुरत्ते हॅं कारण सब लेबा लए आबि जाइ छ़ै

हॅं हॅं

तऽ तैं हम तऽ क्लास टीचर छियै जे प्रिन्सिपलो हा

हॅं ओ तऽ बच्चा कहबै हॅं

छी एहि सब्जेक्ट मे तऽ अहाँके हॅं अच्छा ठीक छै ठीक छै